مہاراشٹر میں باہر جانے اور لطف اندوز ہونے کے لیے بہت سارے مقامات ہیں ان میں سے ایک ہیں چیریال پینٹنگ چیریال پینٹنگ جو ہے ایک قسم کی فنکارانہ اظہار ہے جو چیریال مہاراشٹر بھارت کے علاقے سے تعلق رکھتی ہے یہ پینٹنگ عام طور پر لکڑی کے تختوں پر کی جاتی ہے اور یہ رنگین اور علامتی تصاویر سے بھری ہوتی ہیں چیریال پینٹنگ کی تاریخ اٹھرویں سہ اٹھارویں صدی تک پہنچتی ہے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پینٹنگ مہاراشٹر کے گجراتی لوگوں نے تیار کی تھیں جو چیریال میں آباد ہوئے یہ پینٹنگ ابتدا میں گھروں اور دکانوں کو سجانے کے لیے استعمال ہوتی تھیں لیکن اب یہ دنیا بھر میں مقبول ہیں